اردو زبان بہت اچھى زبان ہے يہ بہت ميٹھى بولى ہے آج بھى اسے ریڈیو پہ اور ان كے شوز بھى آتے ہيں اردو زبان كو سب بولنا پسند كرتے ہيں اردو زبان ايک محبت كى زبان ہے جو ہر انسان كو بہت اچّھے سے سمجھ ميں آتى ہے بہت اردو زبان ميں اگر كوئى گالى بھى دے تو وہ پيار سے ہى لگتا ہے اردو زبان بہت اچھى زبان ہے اسے آج بھى شوز ميں دِكھايا جاتا ہے اس كے بارے ميں لوگ تعليم ديتے ہيں باہر سے آ كے پڑھتے ہيں ان كے بارے ميں لوگ اردو پڑھنا پسند كرتے ہيں اردو بولنا پسند كرتے ہيں اردو كو سيكھنا پسند كرتے ہيں اور سيكھا ہُوا سمجھنے كى بھى كوشش كرتے ہيں قرآن كا ترجمہ بھى اردو ميں ہى ہے اردو كو اردو کو سمجھنا پسند كرتے ہيں